साढ़ै सांती च अस बड़ा किश बनांदे न इत्थुआं दे लोग जादै स्पाइसी खाना पसंद करदे न ते जियां तुस साऊथ आह्ली साईड चली जाओ ते उंदा जेह्का खाना स्पाइसी निं होंदा बिल्कुल सिंपल खंदे ओह् पर जेह्ड़े साढ़े इत्थें न इनेंगी स्पाइसी खाना बड़ा पसंद ऐ ते इत्थें जेह्के सारें कशा जादै मश्हूर न राजमां चावल होइये ते साग ढोड्डा होइया साग टोड्डा ते राजमां चावल होइये कद्दूं दा खट्टा होइया एह् सारें गी गै इत्थे बड़ा पसंद ऐ ते जिसलै बी कोई दिन ध्यार साढ़े होंदा ते मेन डिशिज़ ते इसदे च इयै आंदे राजमां चावल ते खट्टा ते एह् सारें लोकें गी बड़ा गै पसंद ऐ ते एह् सारें दे बनदा ध्यार होऐ मूनन होन जां जे होऐ ते लोग बड़े इसगी चाह् कन्नै खंदे न ते जेह्का साग ढोड्डा मक्की दी रोटी ऐ जेह्ड़ी ओह् ओह्बी इत्थें दे लोग बड़े पसंद करदे न ओह्बी लोग बड़ा पसंद करदे न इत्थें खाना ते जिसलै बी मतलब की इंदा मक्की दा सीज़न होंदा उसलै बी मक्की खाना बड़ा पसंद करदे न लोग इत्थें ते साग ढोड्डा बीा इत्थें बड़ा मश्हूर ऐ देसी चावलें दी खीर ऐ जेह्की ओह्बी इत्थें लोक बड़े पसंद करदे न मिट्ठे च खाना ओह्बी बड़ी पसंद न इत्थें साढ़े फल्लियां लगदियां उनेंगी फ्रेश बीन्स आक्खदे उंदी सब्ज़ी बी साढ़े बनांदे ते ओह्बी बड़ी टेस्टी बनदी साढ़े सारें गी गै पसंद ऐ ओह् डिश जेह्की साढ़े बनदी ओह् ऐ दम आलू आइये ते ओह्बी साढ़े बड़े चाऽ कन्नै खंदे न उसी ते ओह् जेह्के लोग न इत्थें उनेंगी स्पाइसी खाना पसंद ऐ ते सिपंल रुट्टी घट्ट खंदे लोक इत्थें इनेंगी खट्टा खट्टा ते स्पाइसी पसंद ऐ